दिनै जों आसामनि जि मोनसे थासारि बे आसामनि थासारिखौ दिनैनि सोलोंथाइ बिथिङाव जुदि जों नायोब्ला जोंहा जोबोद दुखु गोनां मानो होनोब्ला जोङो दिनै आसामाव थानानै दिनै जोङो बर' हिसाबै जोङो जेरैबायदि जोङो सुबिदाखौ मोन्नांगौमोन आरो जेरैबायदि जोंनि इनफ्रास्ट्राकसारफोरा जि दाथायारिफ्रा जेरैबायदि जानांगौमोन दिनै बेखौहाय जोङो मोननो हायाखै दिनै जों नायदों जोंनि माखासे फरायसालिफोरावहाय जोङो गथ'फोरनो जेरैबायदि आगजुफोर नांगौ जेरैबायदि सम बायदि जोङो बिजाबनि खोथाखौनो बुं बा समबायदि जोंहा मिद दे मिल नि खोथाखौनो बुं बा सम बायदि जोङो माखासे आयदाफोरनि सायावहाय ओह फोरोंगिरिनि खोथाखौनो बुं दिनै बेखौ जुदि जों नोजोर बोयोब्ला दिनै जोङो नुनो मोनो जे बेफोरावहाय जेरैबायदि थोजासे खामानि मावनांगौमोन जोङो सरकार बिथिंनिफ्राय बा सरकारनि जि बेन्दोङाव थानाय जोंनि जि माखासे सोलोंथाइनि मन्थ्रिफोर दा बिथांमोनखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै जायनि जाउनाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा ओह दिनैनि समावहाय जायखौ जों ग्लबेलाइजेसन होन्नानै बुंदों बा दिनैनि जि थासारि दिनैनि थासारिया जायखौ जोङो होनो कमपिटिसननि जुग जोंहा बादायारिनि जुग दिनै बेखौ जुदि जों नायोब्ला जों नुनो मोनो बा जोंनि बर' हारि बा बर' रावनि जि माखासे फरायसालिफोर दङ दिनै बै फरायसालिफोरावहाय जोंहा थोजासे फोरोंगिरि गैया थोजासे नांगौ बायदि माखासे बिजाबफोर गैया थोजासे जोंहा नांगौ बायदि जोङो जनायनि जि मोनसे सुबिदा बेफोरखौ जोङो जों नुनो मोनाखै दा बेखायनो नैबे समावहाय जोङो बुंनो नांगोन जि जोंनि आसाम सरकारा बे सोलोंथाइनि बिथिङाव थोजासे जोङो जुदि जौगानायखौ जुदि नांगौब्ला जोंनि फरायसालिफ्रावहाय जोंहा जेरैबायदि आयदाफोर दङ जेरैबायदि साबजेक्टफोर दङ दिनै बै साबजेक्टखौ नोजोर बोनानै बे साबजेक्टनि फोरोंगिरिफोरखौ जुदि थिसन्नानै होयोब्ला जों आसा खालामनो हायो जे जोंनि सिंनि जे मोनसे दाथायारि बे दाथायारिफोरा जोंहा जोबस्रांगोन आरो जोङो जोंनि फरायसालिफ्रावहाय जोंनि नांगौ बायदि रोखोमनि जुदि फोरोंगिरिफोर जुदि होयोब्ला जोङो दिनैनि समाव बुंनो हागोन जे जोंनि फरायसाफोरनि गेजेरावबो साफा साफा फुंखा सुबुं बेबायदिखौ जोङो उजियोखौ जों नुहुरो नाथाइ दुखुनांथावआ बेसो दिनै सोलोंथाइनि मुङाव सोलोंथाइखोहाय जों नुदों जे बेले बेजे खालामनाय आह सोरबा इंलिस मिडियाम ओह सोरबा बर' मिडियाम दिनै बर' मिडियामखौ लानानैनो सोरबा इंलिसआवहाय ट्रान्सलेट खालामनाय दिनै बेखौनो लानानै जोंनि आसाम सरकारा बे बेले बेजे खालामनायखौ जों नुबोदों जोंनि बेफोरावनो माखासे जेंनाफोर दङ दिनै बर' मिडियामनि लेखाफोरखौ दिहुनदोंब्लाबो दिनै बर' हिसाबै जेरैबायदि जानांगौ जोङा जेरैबायदि सुस्रांजानांगौ जोंनि हांखोखौ लानानै जोंनि प्रनाउनसिसनफोरखौ नायोब्ला जों बेवहाय जोङो माखासे गेना गोरोन्थिखौ जोङो नुनो मोनो आं नैबे समावहाय बेखौसो बुंनो लुबैगोन दिनै जोंनि बर' रावावहाय जेरैबायदि बिजाबफोरखौ दिहुनदों दिनै बै दिहुन्नाय समावहाय जुदि जोंनि बर' फिसाफोरखौ जुदि लानानै खामानिखौ मावोब्ला जोंनि जि मोनसे सोलोंथाइनि दिहुनजानाय जि माखासे बिजाबफोर दिनै बै बिजाबफोरावहाय बेफोरबायदि गेना गोरोन्थिखौ आङो नुनो मोनगोन होन्नानै साना मानो होनोब्ला दिनै जोङो जाय बिजाबफोरखौहाय जों फोरोंगासिनो दङ सोलोंगासिनो दङ जोंनि बर' फिसाफोरा दिनै बिथांमोननि जि मोनसे बिजाब बे बिजाबावहाय जोङो माखासे गेना गोरोन्थि बेफोरखौ जोङो मोननो हादों आरो बे गेना गोरोन्थिफ्रानो जोंनि गथ'फोरनि गेजेरावहाय मोनफा मोनफा मोनसे जेंना बादियै दायो गसंनानै दङ दिनै बैफोर जेंनाफोरखौ जुदि सुस्रांनांगौ जायोब्ला जों सोलोंथाइनि बिथिङावहाय जोङो बयबो गोसो होनो नांगोन आरो सोलोंथाइखौहाय जोङो गोजौ फारसे लांनो थाखाय जोङो फोरोंगिरिजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोर आरो जोंनि फरायसाफोरनि जि बिगोमा दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो माखासे खामानि मावनो नांगोन आरो बेबायदिनो जुदि आसाम सरकाराबो जोङो आसामाव जे मोनसे सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ आङो दिनैनि थारिगाव बुंनो हागोन जे आगानसे जौगानाय नाथाइ दिनै बे आगानसे जौगानायनि बिथिङाव जुदि जों नायोब्ला दिनै जोंनिया माखासे फरायसालिफोर दङ जाय फरायसालिफोरा नाखि जोंनि जनायनि थाखाय जोङा बेन्स देक्स गैया जोंहा सानि जि मोनसे उखुम मुदा जोंहा जायखौहाय जों थिंजों खोबनानै फरायसाफोरखौहाय जोङो जेरैबायदि फोरोंनांगौ गियान होनांगौ दिनै बेफोरबायदिखौबो जोङो दिनै आसाम सरकारनि जि मोनसे दैदेन्नाय जे सरकार बे सरकाराव थानाय जा सोलोंथाइ बिफाननि जे मन्थ्रिफोर दङ दा बिथांमोननि नोजोराव गोग्लैयैनि जाउनाव दिनै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै सोलों सोलोंथाइखौहाय जेरैबायदि होनांगौ फरायसाफोरनो दा नैबे बायदि सोलोंथाइखौ होनो हायैखौ ओह दिनै जोङो नुनो मोनदों दा बेखायनो आं आसा खालामदों दा जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनि बिगोमा जोंनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे सोलोंथाइनि सायाव जुदि बिथा खालामनानै जुदि सावरायनाय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइखौ जुदि गोजौ फारसे लांनांगौब्ला मा मा बिथिंजों खामानि मावोब्ला जोङो माखासे जों जौगाहोनो हागोन दा बेफोरखौ जुदि जोङो मावोब्ला नित्सय जोङो जोंनि माखासे जेंनाफोर बेफोरखौ जोङो सुस्रांनो हागोनखौ आङो नुहुरदों आरो नंगौ दा दिनै जोङो बुंनो नांगोन जे जोंनि गेजेरावहाय जेरैबायदि फोरोंगिरिफोर थिसननांगौ दिनै गंसे फरायसालियावहाय जोंहा थामजि बा थामजिबासिम जोङो फरायसाफोर दङ दिनै बे फरायसाफोरखौहाय जोङो फोरोंनो थाखाय जोंहा नांगौ बायदि जोंहा फोरोंगिरि गैया जोङा सासेबो फोरोंगिरियानो जोङो गाहाय फोरोंगिरि जानानै जोङा सम बायदियै बिथाङा फरायसालियाव फैनो हाया माखासे अफिसियेलि खामानिफोर दङ दिनै बे अफिसियेल खामानिफोरखौ मावनानै दिनै जोंनियाव जेरैबायदि फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ फरायसाफोरखौ जेरैबायदि सोलोंथाइ होनांगौ दिनै बै सोलोंथाइखौ जोङो होनायखौ जोङो नुवाखै दा ओंखायनो बे एकमाथ्र जोङो जेंना सुस्रांनायनि कारनानो जाहैबाय जि मोनसे सोलोंसालियाव जोंहा गासै मोनसे थाखोआव जोंहा मोनब्रै मोनबा बा द' मोनद' हालागै जोंहा माखासे आयदाफोर दङ दा बै दिनै जोङो मोनबा मोनद' आयदानि थाखाय जोंनि लुबैनाय जे बेफोराव साफ्रोमावबो मोनफा मोनफा आयदायाव जाहाथे मोनफा मोनफा जुदि फोरोंगिरि जुदि थायोब्ला जोंनि फरायसालिनि जोंनि सोलोंथाइनि जि मोनसे जेंना बे जेंनाफोरा थारैनो सुस्रांजागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि फरायसालियावहाय माखासे फरायसालिफ्रावहाय फोरोंगिरिफोरा जोङो ओंखारलांदों रिटेयार जालांदों दिनै बै रिटेयार जालांनाय फ्रावहाय जोंहा माखासे खालि जायगाफोरा जोङा ओंखारनानै दङ दिनै बै खालि जानानै थानाय जायगाफोराव जुदि जों गोदानै फोरोंगिरि थिसन्नानै होयोब्ला थारैनो जोंनि जि मोनसे फरायसाफोरनि जि जेंना जि सोलोंथाइनि जेंना बे जेंनाफोरा आङो थारै थारै लासै लासैनो जोबलांगोनखौ आङो मिजिंथिदों दा सोलोंथाइखौ जुदि जोङो लायाब्ला दिनैनि समावहाय जोंहा मेगन खाना दा बेखायनो जों सोलोंथाइखौहाय जोङो ओह जोंनि समाजजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलजों लोगोसे जोङा सरकार बिथिंनिफ्रायबो बे फरायसालिखौ जौगानायनि मुङाव माखासे डेबलाभमेन्टनि मुङाव जुदि रांखाउरि हरनानै जुदि जों बेखौ जुदि मोजां खालामनो हायोब्ला थारैनो जोंनि जि मोनसे सान्नाय जि मोनसे लुबैनाय जोंनि जि मोनसे जेंना बे जेंनाया ओह सुस्रांजागोनखौ आङो हास्थायो